बिहारमे एकसँ एक मेडिक मेडिकल कॉलेज खुलल छै जाहिमे लोगके पढ़य लिखय लेल जाइ छै जेना अस्पताल भेल दबाइ बिरो सभकिछु देल जाइ छै दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेल जेना पटना भेल सभ हॉस्पिटल जेना अस्पताल छै पटनामे सभ लोग इलाज करय लेल जाइ छै दबाइ उबाइ सभकिछु देल जाइ छै आ मेडिकल कॉलेज अस्पताल ईसभ छै रूरल हॉस्पिटल छै तेघड़ामे सभ हॉस्पिटलमे इलाज होइ छै बढ़िआँ लोगके देखबय पड़ै छै दरभंगामे जेना होल पारस हॉस हॉस्पिटल भेल सभ मेडिकल पारस मेडि कॉलेज पटनामे भी किछु कॉलेज हइ मेडिकल सभ करय पड़ै हए लोग देखाबय लए जाइ हइ पब्लिक लोग देखै उखै छथिन दबाइ उबाइ देलका कोइ रहि गेला कोइ भर्ती भए गेल कोइ किछु भए गेल दबाइ बिरामे कोइ दिक्कत नहि होइ छै पटनामे लोग जाइ छै देखाबय उखाबय लेल मेडिकल छै एकसँ एक ओहि लए नमहर नमहर हॉस्पिटलसभ ओतेक हम्मे कहीँ नहि घूमै छियै ओहि लए कऽ कम जानकारी हए ई तैयो छै सुनलहुँ सुनलहुँ एतय हॉस्पिटल छै पटनामे दरभंगामे भागलपुरमे मेडिकल जे दानापुरमे सभ हॉस्पिटल छै बेगूसरायमे भी हइ हॉस्पिटल बिहारमे सर्वोत्तम अस्पताल कौन पारस दरभंगामे हए मे जेना मेडिकल कॉलेज ना स् नालंदामे हए कॉलेज सभ पढ़य लिखय लेल जाइ छथिन पटनामे देखबैयोवला अस्पताल बहुत अच्छा छै पटना पटना पी एम सी एच भेल जेना इंदिरा हॉस्पिटल भेल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल पटनामे छै सभ लोग केनाहु केनाहु करि कऽ देखबै लेल गेल पब्लिक लोग दबाइ बिरो बढ़िआँ देल जाइ छै एकसँ एक हॉस्पिटल छै बिहारमे तऽ सारा सुविधा उपलब्ध छै सभ लोग जाइ छै देखबै उखबै डॉक्टर फलना चिलना जे छी ले चलियौ लोग तऽ जयबे ने करत देखबै लेल ईसभ लए कऽ छै जे लए अबै छै पटना भेल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल सगरो खुलल छै बिहारमे हॉस्पिटल छै बहुते ओतेक याद थोड़े हइ नाम चलू हम्मे घूमे फिरे लेलहुँ केनहु केनहु कऽ जानै छियै कखनहु हॉस्पिटल कखनहु नहि हॉस्पिटल बड़ा बड़ा बिहारमे पटनामे हए अभी भी सभकिछु अभी भी हए पटनामे हए सभलोग देखबै उखबै लेल जाइ छै कहलक देखलक सुनलक सभकिछु करैत रहल अपना अपना देखबयमे कोइ दिक्कत नहि छै सारा अस्पतालमे दबाइ भी मिलाय जुलाय कऽ बढ़िआँ दै छथिन